یہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے پچھلے چند دہائیوں میں سائنس اور ٹیکلانوجی نے پوری دنیا میں دھوم مچا رکھی ہے ٹیکنالوجی دنیا کی ترقی نے ہر ایک انسان کی زندگی اور اس کے رہنے کے طریقے کو بہت اچھی طرح متاثر کیا ہے بلکہ اس کو بدل کر رکھ دیا ہے ٹیکنالوجی میں دنیا نے ہماری پوری زندگی کو بدل کر رکھ دیا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی میں ترقی نے ہماری زندگی کے تقریباً ہر ایک پہلو کو متاثر کر دیا ہے اس نے ہماری زندگیوں میں بڑی تبدیلی لائی ہے جن میں سے کچھ مثبت اور کچھ منفی بھی ہیں ٹیکنالوجی نے ہماری روزمرہ کی زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے ہم موبائل فون کمپویٹر لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کے ذریعہ دنیا کے کسی بھی حصہ میں بیٹھے لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں خریداری کر سکتے ہیں اور ان سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں ہم اسمارٹ فون کو مختلف کاموں اور چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں اسمارٹ فون کا استعمال سب سے پہلے ہم بات چیت گفتگو کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہم کو کسی سے رابطہ کرنا ہو کسی سے بات چیت کرنی ہو فون پر بات کرنی ہو یا کسی سے ویڈیو کال کے ذریعہ بات چیت کرنی ہو تو ہم اس اسمارٹ فون کا استعمال کرتے ہیں اور بات ہو بھی جاتی ہے اسی طرح موبائل فون کا استعمال ہم معلومات حاصل کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ تحریری گفتگو یعنی خط و خطابت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں پہلے زمانے میں کسی کو جس طرح ہم لوگ خط لکھا کرتے تھے اپنے بارے میں خبر و خیریت دیا کرتے تھے تحریری ملاقات کیا کرتے تھے اسی طرح اس زمانے میں آج ہم واٹس اپ کے ذریعہ تحریری پیغام دیا کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے تحریری طور پر جو باتیں کہنی ہوتی ہیں وہ کہہ دیتے ہیں اسی طرح دفتر وغیرہ میں ای میل کا سہارا لیا جاتا ہے اسمارٹ فون کے ذریعہ ہم معلومات کو بہت جلد اور صرف چند سیکنڈوں میں حاصل کر لیتے ہیں گوگل کے ذریعہ اور یوٹیوب کے ذریعہ ہم کو دنیا کی ہر ایک معلومات حاصل ہو جاتی ہے پہلے خبروں کے لیے ٹی وی اور اخبارات کا سہارا لینا پڑتا تھا لیکن اب اسمارٹ فون کے ذریعہ ہم ہر ایک خبر تک آسانی سے پہنچ جاتے ہیں ایک اور اہم کام جو ٹیکنالوجی کے ذریعہ ہوتا ہے وہ ہے پیسے کا لین دین معاملات کا یہ پہلو اسمارٹ فون کے ذریعہ بہت ہی زیادہ آسان ہو گیا ہے پیسے کا لین دین کرنا اب بہت ہی زیادہ آسان ہو چکا ہے خریداری کرنی ہو بازار سے کوئی سامان خریدنا ہو یا کسی کو رقم بھیجنی ہو یا کسی سے رقم وصول کرنی ہو یہ تمام کام اسی اسمارٹ فون کے ذریعہ ہو رہا ہے اب یہ ایک چھوٹا سا اسمارٹ فون ہماری زندگی کا وہ لازمی حصہ بن گیا ہے جس کے بغیر ہم ایک منٹ بھی رہنا نہیں چاہتے